भारतमे देखियै ट्रेनमे सुविधा छै आ बससँ हमसब् जाइ छियै तऽ भारी दिक्कत छै समस्या कि बसमे किछो खाइ लऽ खाना पीना नहि मिलै छै आब उतरि कऽ गेलियै दोकाने दौरीमे दोकान दौरी बन्द छै तऽ बहुत दिक्कत होइ छै बसमे जायमे बहुत दूर पड़ै छै जब घरे जाइ छियै बससँ तऽ रस्तामे बहुत दिक्कत खाइ पीयै कऽ कोइ सुविधा नहि नहि सुविधा तब आब कहाँ जयबहो आ ट्रेनमे देखियौ जे कतेक सुविधा छै जे सभचीज आयल ट्रेनमे दै लए खानो पीनोके व्यवस्था पानिओके व्यवस्था खानो पीनोके व्यवस्था आ लोग लयलक खयलक पीलक आ बसमे तऽ से छै नहि बहुत दिक्कतके समस्या जे नहि पानि मिललो नहि खाना मिललो तऽ आब केनाहु लोक किछो किछो खाय कऽ पी कऽ एहि लेल तनी मनी लेकिन बहुत दिक्कत के समस्या आ ट्रेनमे तऽ से छै ने ट्रेनमे तऽ सभचीज बिकाय ला आबै छै खानो पीनो दए गेल पानिओ बोतल दए गेल पीलय बड़ा सुविधा होलहो ओहि चलते लोग ट्रेनके बेसी दौड़ान करै छै लेकिन बसमे जाइ छै जरूर लेकिन बहुत दिक्कत दिक्कत सन दिक्कत तब बहुत दूरके सफर होलै बाबेधाम जाइ छियै बसमे चढ़लहुँ आ बस कहोँ रोकलक रोकलक तब आब पानी कहाँ लेबहो पीबहो कहाँ कोनचीज कोनचीज खयबहो तब केनाहु करि कऽ नीचा उतरि कऽ गयलहुँ तऽ किछु मिलबे नहि करल नहि मिलल तऽ अपना पासमे जे रहल से तनी मनी खाय लेलहुँ पानि आयल बेचल नहि आब ककरोसँ मङ्गबयलहुँ रुपैआ दए कऽ तऽ हमसभ तऽ छियै गरीब तऽ कहाँसँ हम ओतेक आनबै पैसा कैसहुँ कए कऽ एन्नऽ ओन्नऽ पैंचा खोइचा लए कऽ जाइ छियै तऽ जाइ छियै दौड़ानमे कि चलहो चललियै तीर्थके स्थान कतहु करय लए तब अपन करि कऽ अयलहुँ खाय पी कऽ केनाहु कए कऽ लेकिन ट्रेनवला सुविधा ओहिमे नहि छै ट्रेनमे तऽ सभ सुविधा छै बहुत किछु एहिलेल ई हमरा अरके ट्रेन बेसी अच्छा लगै छै आ बसमे तऽ मरिए कऽ ने जाइ छियै केनाहु आब नहि मिलल गाड़ी घोड़ा बसके सफर रहल तऽ बसमे चढ़लहुँ गयलहुँ फेर उतरलहुँ फेर तनी आराम कयलहुँ कतहु पानि किनलहुँ खाना नहि मिलल तऽ जे रहल अपना पासमे उएह खाइत चलि अयलहुँ केनाहु केनाहु इएहसभ बात छै लेकिन ई लोककेँ पैसा कहाँसँ ओतेक अयतै आ कहाँसँ किनतै बेचतै खाने पीने पानिए इएह बात भेलै जे ट्रेनमे जइयै कैसहुँ किनियै बेचियै खइयै आ रहियै आ उहाँ तऽ से नहि छै तब हमरा अरके दिक्कत बहुत छै भारतमे तऽ इएहसभ होय रहलै हन